हाँ मध्य प्रदेश में प्रमुख कलादीर्घाए या संग्रहालय कह सकते हैं मध्य प्रदेस में भोपाल ज़िले में एक प्रसिद्ध संग्रहालय है राष्ट्रीय संग्रहालय जिसकी स्थापना सन् उन्नीस सौ उनचास में की गई थी चित्रकला पौराणिक सिक्के जिन पर राजा महाराजाओं एवम् अंग्रेज शासकों के चित्र बने हुए हैं ऐसे सिक्के संग्रहालय में पाए जाते हैं और संग्रहालय में कई ऐसी चीज़ें भी पाई जाती है जो हमारे इतिहास को बताती है ऐसी चीज़ें जिनसे हम अनभिज्ञ हैं या अनजान हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है संग्रहालय द्वारा ऐसी चीज़ों की जानकारी हमें प्रदान कराई जाती है अगर हम बात करें कि सेन्ट्रल राष्ट्रीय संग्रहालय भोपाल में जो स्थित है उसके समय की तो सुबह दस बजे खुलता है और शाम में छः बजे बंद हो जाता है और मध्य प्रदेश में बहुत सारे संग्रहालय हैं जैसे साँची संग्रहालय साँची में स्थित है पुरातत्व संग्रहालय चंदेरी में स्थित है ए एस आई संग्रहालय खजुराहो में स्थित है केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में स्थित है और रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है